हमारे जोधपुर में खाने के ऐसे पारम्परिक बहुत सारे व्यंजन हैं जैसे दाल बाटी चूरमा है बाजरे की रोटी है और कैर सांगरी का सब साग है खीच बाजरे का कूट के जो खीच बनाते हैं वो है ये तो बाजरे की रोटी खीच है और ये कैर सांगरी की सब्ज़ी एक चूल्हे पे बनाई जाती है और ये हमारा पारंपरिक राजस्थान का जोधपुर का कहें तो खाना है काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आता है लोग काफ़ी बाहर से आते हैं और इन खानों की फ़रमाइश भी करते हैं हमारे जोधपुर का मिर्ची बड़ा है जो लोगो को बहुत ही पसंद आता है ये बेसन से मिर्ची के साथ बनाया जाता है और पकाने की तकनीकी सबकी अलग अलग है जैसे खीच है तो जिसको कूट के चूल्हे पे पकाया जाता है भाजी का सूप से इसको चूल्हे पे पकाया जाता है ये सब